भारत में हेल्थ की देखभाल के सिस्टम जगह जगह उपलब्ध कराए गए हैं जैसे कि आप जानते हैं गाँव के लोग शहर नहीं आ पाते थे वहाँ गाँव मर्ज गाँव में जा जा कर शिविर लगाए हैं जिससे की सब अपना उपचार समय पर करा सकें और दवाइयाँ और दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें जिससे की कहीं दूर के आस पास के सारे गाँव में डॉक्टर मैडम अन्य दवाइयों का प्रदान किया जा सके और जिससे कि सभी का उपचार अच्छे से हो सके और दवाइयों का दवाइयों का विशेष ध्यान दिया जा सकता है